जैह्ड़ा साढ़ा लैन लाइंड फोन ऐ पैह्लैं पैह्लैं जमानें च होंदा हा साढ़े साढ़े जेह्ड़े दादे दूदे साढ़े डैड़ी दे टैम होंदा हा अज्ज दे टैम ते है निं ऐ अजकल्ल ते मोबाइल फोन चली पेदे न ते एह् लैन लैंड फोन पैह्लैं पह्लैं कुसै कुसै घर होंदा हा चिट्ठी चुट्ठी चलदी ही अजकल्ल लोग लैन लैंड फोन कुसै घर होंदा हा लोग करी लैंदे हे गल्ल गुल्ल कोई अपने रिश्तेदारें कन्नै लैन लैंड फोन परा दा हून ते फोन चली पेदे न हून ते लोकें गी मजा होई गेदा ऐ अपना अपना फोन ऐ रक्खे दा लोकें हून क्योंकि चलादे अपने घर फोन जिस्सी मन कीता करी लैंदे फोन पैह्लें लोकें कोल नेईं हे लैन लैंड फोन हे कुसै कुसै कोल होंदे हे अजकल्ल लैन लैंड फोन ते मोबाइल फोन सारें कोल हैन न अपने अपने पर्सनल रक्खी लेदे लोकें अपने अपने अपनै अपनैं रक्खे दे लोकैं ते करी लैंदे गल्ल एह्दा सानूं फैदा बी ऐ मोबाइल फोन दा ते हून साढ़ा जेह्ड़ा नैटबर्क ऐ जि'यां दा नैटबर्क ऐ बड़ा शैल ऐ शैल नैट चलदा पैह्लैं फोर जी ही हून पाइव जी ऐ हून ते हां बड़ी स्पीड़ देआ दा एह् पैह्लैं ते कक्ख स्पीड़ निं होंदी ही हून पाइव जी स्पीड़ ऐ नोहाड़ी इसलै लोकें गी मजा ऐ अपनै अपनै घर बैठियै लोग दफ्तरें दा कम्म करा दे केईं ते मजे लै दे केईं ञ्यानें गेमां खेढा दे केईं ञ्यानें किश करा दे कोई पढ़ा दा कोई किश करा दा पैह्लैं ते नां नैटवर्क होंदा हा लोग इ'यां गै होंदे हे मास्टरें कोल पढ़ी लैंदे हे अजकल्ल अपना अपना फोन ऐ मन करा घर पढ़ी सकदे कुछ बी करी सकदे लोग हून कम्म पर बी नेईं जंदे फोना परा दा पैसे कमाई लै दे ठीक ऐ जेह्ड़ा जीयो दा नैटबर्क ऐ एह् है शैल ऐ बड़ा कैंड़ चलदा सानूं फाइव जी नैटवर्क दित्ता दा इसलै फोना च साढ़े फोना च कुछ फोना च केईं कम्म खरे बी हैन केईं लोग पैसा कमा दे केईं डोआ दे एह्दे पर लोग बड़ियां बड़ियां गेमां केईं जित्ता दे केईं रहा दे लोग पढ़ा दे बड़ा बड़ा दफ्तरें दा कम्म करा दे कन्नै हून ते लोकें गी मजा बज्जी गेदा कोई नेईं कम्म हां इंस्टाग्रम खोह्लेआ नैटबर्क अपने हत्थ घर घर हून बड़ा नैटबर्क ऐ चलांदे रौंह्दे अपनै अन्दर बड़ियै पैह्लैं लोग इ'यां गै होंदे हे ते ब्लयूटुथ लोकें लाई दे क'न्नें गी कनैक्ट करियै ते लग्गे दे गल्लां करन अपनै अपनै पैह्लैं ते इ'यां हून ते ठीक ऐ इसलै फोन गै अस फोन ऐ ते लोकें हून मजा होई गेदा पैह्लैं इ'यां गै होंदे हे हून फोन ते जरूरी बी ऐ ते नेईं बी पर ठीक ऐ लोकें गी चाहिदा फोनै बगैरा निं लोग रेही सकदे ठीक ऐ अजकल्ल जेह्ड़े ञ्यानें न ओह् फोनै बगैरा रेही नेईं सकदे इक मिंट बी गेमां खेला दे हैं बड़ा फैदा ऐ सानूं एह्दे च फोन चलाने दा जिसले दा फोन आए दा लोकें गी मजे होई गेदे कम्म करा दे अपने अपने कोई जेह्ड़ा कोई किश मुश्कल लगदा चल नैट खोह्लदे अपना कम्म दिक्खी लैंदे नैट पर कम्म होई जंदा पैह्लैं लैंड़ लैन फोन हे छड़ी गल्ल होंदी ही नां दिक्खी सकदे हे नां कोई नैटबर्ट हा पैह्लैं कोई सिम्मां बी नेईं हियां इन्नियां हून ते बड़ियां सिम्मां आई गेदियां बी ऐस्स ऐन्न ऐल्ल आई गेदी जियो आई गेदी बड़ियां कंपनियां जेह्ड़ा जियो दा इसलै साढ़ै इद्धर जैदा नैट चला दा सबतो जैदा जियो दा गै ते जियो इसलै जैदा सारें कोला दा चला दी एह्दा नैटबर्क जेह्ड़ा शैल मन्नदे सारे गै जिसलै लोकें नेईं कम्म होऐ ते जिसलै नेईं कम्म होऐ ते खोलदे फोन अपना अपना ते चलांदे रौंह्दे अन्दर बड़ियै किश बी करदे रौंह्दे इसलै ब्लयूटुथ लोग असें कुदै नेईं सनोऐ कुदै डी जे डुजे लग्गे दे होऐ ब्लयूटुथ अस कनैक्ट करी सकने ते अपने क'न्नै गी लाइयै गल्ल करी सकने अवाज अवीज़ नेईं ओह् होंदी ब्लयूटुथ नेईं होऐ ते डी जे डूजे लग्गे दे होन ते बंदे गी सनोंदा कक्ख निं हून ठीक ऐ एह् अपनै बंदा ब्लयूटुथ लांदा अपनै गल्ल गुल्ल करी सकदा कुदै कोई कम्म हून इसलै ब्लयूटुथ कन्नै कम्म जेह्ड़ा बड़े मजे नै होई जंदा कोई दिक्कत निं होंदी बंदे गी बिना ब्लयूटुथ दा कुदै डी जे डूजे अवाज होऐ गड्डियें दी किश अवाज नेईं सनोंदा बंदे गी ब्लयूटुथ लाए दा होऐ अपने आप अवाज सनोई जंदी बंदे गी